हैलो हाँ सब्ज़ी वाली ह नमस नमस्ते आलू कैसे चल रहे हैं और पालक और टमाटर हमको आलू में कुछ कम नहीं करेंगे आलू कैसे दे रही हैं जो पाँच किलो लेंगे तो कैसे कम नहीं करेंगे उसमें अरे पाँच रुपए किलो नहीं पाँच लेंगे पाँच किलो लेंगे तो कम नहीं करेंगे उसमें पैसे और टमाटर में अरे दो रुपए नहीं दस दस रुपए किलो देना और क्या और गोभी का भाव कैसे चल रहा है चलो ठीक है तो बड़ी ब बड़ी वाली गोभी कैसे हैं छोटी बड़ी तो दो प्रकार की रखे हो तो बड़ी वाली कैसी हैं अच्छा बड़ी वाली चाहिए है पंद्रह की लगाओ इसको अच्छा और टमाटर दे देना पाँच किलो आलू दे दो पाँच किलो दो पाँच किलो आलू दे दो और और मेथी अच्छा मेथी तो बहुत महँगी बता रही हो आप अरे तो बीस लगाना उसको भी एक किलो दे दो और मटर चलो उसको दस पंद्रह लगा दो मटर को ठीक है मैं आपकी दुकान में आती हूँ तो फिर लेती हूँ हैं

जी जी जी चलो